हमरा सबके जे गाछीमे यऽ से फूल आर बहुत बढ़िऑं लगबै छी आओर लगैए अगर सुबहके फूल खिलैए तऽ जाइ छी तऽ बिना सूर्ज से पहले फूल नै खिलैए तभी अथी समटल रहैए ओकरा जे छै से अच्छा से तोरिके लाबै छी पन्नीमे अरहुल फूल भेल गुलाब भेल तीरा मीरा भेल एनाहिते बहुत प्रक्रिया फूल यऽ जे कि उतना नाम नहि जानै छी लेकिन फूल बहुत चीज देखलु बहुत देखलु अहिना ओकरा लाबै छी फेर रखै छी तकरबाद नहा सुनाके फेर पूजा अथी बढ़िऑं सऽ घरके पोछै छी फेर पूजा पाठ करै छी फेर चढ़बै छी तकरबाद धूप अगरबत्ती अरि देखबै छी यहए सब एनाहिते ओइ फूलके काममे लाबै छी फूलके जे काम होइ छै वहए प्रक्रियामे जाइए देवी भगवती घरमे पूजा पाठ करै छी बढ़िऑं से चढ़ाबै छी बगलमे तारा महारानी यऽ तारा स्थान यऽ ओहिठाम जायके पूजा पाठ करबाबै छी फूलमे उपयोगमे लाबै छी माला बनाबै छी माला चढ़ाबै छी